हिकिड़ो त टाउन हॉल असांजे उल्हासनगर में ई आहे जाम सालनि खां हेॾे जाम प्रोग्राम थींदा आहिनि हिते सत सौ खां हज़ार माण्हूं हिकु महिल वेही था सघनि प्रोग्राम ॾिसण लाइ हिकु वेझो ई थोरा महिना अॻु खुलियो आहे एॾे बांद्रा में मुंबई नीता अबांनी मुकेश अबांनी कल्चर सेंटर आहिनि एम ए सी सी इहो रिलांयस इंडस्ट्री जे अंदरि ईंदो आहे हेॾे बि जाम कल्चर सेंटर एग्ज़ीबिशिनसि फ़ैशन शोज़ थींदा आहिनि दादर माटुंगा कल्चर सेंटर इहो दादर में आहे हिन में पंज सौ खां छह सौ ॼणनि जी वेहण वेहण जी सुविधा आहे हिकु ॿियो आहे क्युमारी कल्चर सेंटर इहो बि मुंबई में लोकेटिड आहे मुंबई में स्थापित आहे हिन में चारि सौ खां पंज सौ माण्हुनि जे विहण जी व्यवस्था आहे हिकु रशियन सेंटर फोर सांइस एन कल्चर इहो बि मुंबई में आहे इहो मुंबई में हिकु रशियन लाइब्रेरी में आहे हिन में छह सौ माण्हूं जे विहण जी सुविधा आहे हिन में हिकु सुठी ॻाल्हि आहे हिन में विज्ञान जा बि अलॻि अलॻि प्रोग्राम रखंदा आहिनि